जोंनि गामियाव नखराव जानाय नांलायनायफोरखौ सिगाङाव नखरावनो समाधान खालामग्रोयो जुदि नांलायनायफोरा एबा दावराव दावसिफोरा गिदिर जायोब्ला गामिनि गावबुराखौ लानानै समाधान खालामनो नाजायो जेराव सानैनिबो खोथा बाथ्राखौ खोनासंलायनानै जाय नि खोथाया नंगौ नङा बेफोरखौ नायबिजिरनानै समादान खालामो आरो जो जोंनि गामियाव मोनसे बावैसोनि जानाय नांलायनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि न' खाथियावनो सासे आदै मादै थायो जाय मादै दं बियो बिरात जौ लोङो जानाय लोंनायजोंनो सान हर थांहोयो बिनि लोंनाय जानायनि थाखायनो नखराव दावराव दावसि जायो आरो आदैजों मादैजों नांलायनाय एबा बुलायनाय बेफोरबादि जायो आरो